کاروبار کرنے کے لیے آدمی لون اٹھاتا ہے یہاں زمین تو ہے نہ کسی کے پاس کس کے پاس زمین ہے تو زمین سود بھرنا رکھ دیتے ہیں لون تو ہمارے یہاں سبھی اٹھاتے ہیں جتنے ہیں سب کاروبار کرنے کے لیے لون اٹھاتے ہیں اور لون بہت زیادہ لوگ اٹھاتے ہیں خود ہم لوگ بھی اٹھا دیتے ہیں لون کو پیسہ ہپتے میں بھرتے ہیں مہینہ میں بھرتے ہیں پیسہ پریشانی ہوتا ہے پیسہ کے لیے تو پریشان رہتے ہیں تو آخری لے گا آدمی کہاں سے پیسہ دے گا کوئی انتظام تو کرنا ہے تو آخری انتظام تو یہی ہے کہ لون اٹھا لیتے ہیں لون سے کاروبار کرتے ہیں آدمی اور دوسرا تو نہ ہے زمین جگہ جو بیچ لے گا یا کچھ کر لے گا اس سے اور کوئی ایسا نوکری بھی کسی کے پاس نہ ہے سب ہے مزدور کلاس کے آدمی ہیں یہاں سب مزدوری کرتے ہیں مزدوری کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے کبھی بیٹھے رہتے ہیں

اور کام کریں کرنے لیے جہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی بیٹھاری ہو جاتا ہے لوگ چلے آتے ہیں لوٹ کے وہاں سے کام بھی نہیں ملتا ہے تو انسان تو مجبور ہو کے بیٹھے رہتے ہیں تو کا کرے گا ویسے حالت میں ہے لون اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے سودی پیسہ اٹھا لیتے ہیں جو نہ اٹھانا چاہیے مجبوری تو اٹھاتے ہیں اب نہیں